मानव जीवन में प्राकृतिक आपदा एक बहुत ही प्रलय का रूप लेकर आती है क्योंकि प्राकृतिक आपदा जब जब आती है तो वहाँ पे बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं बहुत सारे बहुत सारे पिता बेटे को खो देते हैं और बेटे पिता को खो देते हैं बहुत घर बर्बाद हो जाता है और बहुत दिन तक वो घर उस दुख से उबर नहीं पाता है इसी तरह एक तरह का आपदा आया था भारत में हिंद महासागर में जो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा माना जाता है दो हजार के बाद दो हजार चार में भूकंप हिंद महासागर में आया था जिसमें लगभग दो लाख से अधिक की मृत्यु हुई थी इस चक्रवात का असर भारत सहित श्रीलंका और म्यांमार के कुछ क्षेत्र में भी हुआ था दो लाख से अधिक घर उजड़ गए थे तो ये बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना थी बहुत बड़ी दुख का क्षण था भारत के लिए